असांखे पहिरें ज़माने में जेको बैंक में थींदो हुयो त असां खे जेको हथ सां वेंदा हुआसीं पेसा जमा करण जा कढाइणु उन में ॾाढियूं तक़लीफूं थींदियूं हुयूं लाइन ॾाढी लंबी लॻंदी हुई लाइनिन में बि करे असांखे ॾाढो टाईम लॻंदो हो खाते में एंट्री वग़ैरह जेकी थींदी हुई उहा बि थींदी हुई त पेन सां कंदा हुया ऐं ॾाढो टाईम लॻंदो हुयो हाणे छाहे उन इंटरनेट ते अची वियो आहे त असांखे काई बि तक़लीफ न थिए थी पई उन में सुविधाऊं वधी वयूं आहिनि त असांखे जेको बि आहे त असां पाण ॾिसी करे हूअ करे सघंदा आहियूं त जेको आहे लोन छा वठिणो आहे केते छा छूट आहे कार में छा वियाजु आहे या कंहिं बि गाॾी ते या असां खे जेका बि एंट्री वग़ैरह या कुझु बि आहे त उहा असांखे सुठे नमूने हुन में पाण ॾिसी सघंदा आहियूं ऐं त असांखे जेको आहे इंटरनेट सां बि ॾाढो फ़ाइदो आहे त असां पंहिंजो घर वेठे जेको बि आहे त फोन पे या गूगल पे या जेको बि आहे त असां सभु करे सघंदा आहियूं लेन देन व्यापार में असांखे जेको आहे थोरी सुठी सहूलियत मिली वेंदी आहे त असांखे टाईम घटि बचंदो आहे अॻिमें टाईंम ॾाढो लॻंदो हुयो पुराणे ज़माने में जेको आ्हे त टाईम ॾाढो लॻण जे करे असांखे धंधे जे बि फणी फोट थींदी हुई टाईम जी बि खुटि थींदी हुई ऐं हाणे जेको आहे त छाहे इंटरनेट सां असांखे उहो टाईम जी बचति थिए थी पई सभु सुविधाऊं सभु पंहिंजे मोबाइल सां बि करे सघंदा आहियूं इन करे इंटरनेट सां असांखे ॾाढो फ़ाइदो आहे